हैलो मैडम जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक में सुमित दा ओह् फॉदर बोला ना एह् मिगी दस्सो एह्दी परफॉर्मेंस कनेही चला दी ऐ

नेईं टेस्ट आने आह्ले ना पिच्छली बारी बी एह्दे मार्क्स इंया में हा तां करियै मैडम होरें गी पुच्छी लैने आं की भला किस स्हाबै दी एह्दी परफॉर्मेंस चला दी ऐ पास होगा अच्छे नंबर कन्नै जां नेईं

अच्छा अच्छा नेईं पिच्छले कोला पिच्छले बारी जिसलै टेस्ट होये ना ओल्लै बी एह्दे नंबर घट्ट आये में हा तां करियै मैडम होरें ई पुच्छी लैने आं की भला कनेहा चला दा स्हाब कताब अच्छा चला दा नी ते सलेबस किन्ना कंप्लीट ते सलेबस किन्ना कंप्लीट होए दा नुहाड़ा आं ओह् गल्ल ते ऐ स्हेई गल्ल आक्खा दे तुसें ते कन्नै में ते कन्नै सुनेआ में फाईनल पेपर बी आने आह्ले न ओह्दी त्यारी कराई ओड़ेओ फिर आहो उऐ ना आक्खा दे उऐ ना एह्दी मम्मी आक्खा दी भला मैडम होरें गी फोन करियै पुच्छेओ की भला कनेहा चला दा में हा चलो में ते फ्री निं हा थोह्ड़े दिनें दा ते चलो अज्ज मैम गी फोन करियै पुच्छी लैने आं की केह् चला दा केह् स्हाब कताब कोई गल्ल निं में पक्का लेई आहङ कन्नै लेई आह्गा में इसी कन्नै ते कन्नै बैठियै गल्ल कराई लैगा ना तुंदी आं उऐ ना कोई फीस बगैरा पैंडिंग ते नेईं ना बच्चे दी थुआड़े कश फीस कंप्लीट होई गेदी ऐ ते चलो कोई निं अगर ऐ पैंडिंग ते मिगी सनाई ओड़ेओ ते पे करी ओड़गा तुसें ई अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फिर ओके